असांजे क्षेत्र में जेके कलाकार आहिनि जेके पंहिंजी कलाकारी रंग मूर्ति ठाहींदा आहिनि ऐं हुनते रंग आणींदा आहिनि अहिड़े पर्दे चित्रकारी कंदा आहिनि चादरुनि ते चित्रकारी कंदा आहिनि ऐं हुननि सभिनीनि जी महिनत ॾिसी करे सरकार न वठंदी आहे ॾिण न वठंदी आहे दंड बि न वठंदी आहे ऐं हुननि जी मदद बि कंदी आहे हुननि जे ॿारनि जे लाइ मुफ़्ति स्कूल बि खुलियल आहिनि घर जो राशन बि फ़्री हूंदो अथनि ऐं दवाऊं बि फ़्री अस्पताल खुलियल आहिनि हितां जा जेके बि कारीगर आहिनि हुननि जे मान्यता मिलणु घुरिजे छा करे त उहे तमामु महिनत कंदा आहिनि ऐं पंहिंजी कारीगिरी ॾेखारींदा आहिनि ऐं असांजे देश में कारीगरनि जी का कमी कोन आहे असांजे देश में अलॻि अलॻि तरह जा अलॻि अलॻि कारीगर आहिनि जेका बखूबी पंहिंजी महिनत कंदा आहिनि ऐं पंहिंजे घर लाइ कमाईंदा आहिनि असांजे हिते जेका बि कारीगर आहिनि उहे तमामु महिनती ऐं ॾाढा हुशियारु आहिनि जंहिं सां हुननि जी कलाकारी ॾिसी करे असांखे बि हैरत थींदी आहे छा करे त हुननि जी कलाकारी हुननि चित्र ॾाढा सुहिणा ऐं सुठा हूंदा आहिनि जंहिं खे ॾिसी हर को ख़ुशि रहंदो आहे असांजे देश में जेतिरा बि आहिनि कारीगर उहे सभी पंहिंजी महिनत कंदा आहिनि ऐं असांखे ॾाढो गर्व आहे त असांजे क्षेत्र में हेतिरा कारीगर आहिनि जेका असांखे शिक्षा ॾियनि त असांखे बि महिनत करिणी खपे